میٹھی عید پر سب اپنے اپنے گھر میں شیر بناتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر جا کر شیر کھاتے ہیں اور بقرعید پر سب مسلمان بکرا بڑا یہ سب کی قربانی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور ان کے گھر بھجواتے ہیں شیرنی کے طور پر اور یہاں ہمارے ہندوستان میں رکشا بندھن بھی منایا جاتا ہے بہن اپنے بھائی کو ہاتھ میں راکھی باندھتی ہے اور بھائی اپنی بہن کو گفٹ دیتا ہے اور یہاں دیوالی بھی منائی جاتی ہے سارے بچے چھڑچھڑی بیڑی بم آلو بم یہ پھوڑتے ہیں راکٹ اڑاتے ہیں اور یہاں